म्हागेली फेवरेट पेन्टिंग स्टायल म्हळ्यार एक्रेलिक पेन्टिंग एक्रेलिक पेन्टिंग म्हळ्यार तितूंत आमी पेन्सिल आनी यूज करना फक्त पेन्ट घेवन जें आमी पेन्टिंग करतात तीं स्टायल म्हाका खूब्ब आवडटा किद्या गाय म्हळ्यार हांव तितून म्हाका जाय तें कलर मिक्स करपाक शकता तें कशे जाय ते पिशाॅल घेवन काडपाक शकता आनी तितूंत सायडीच्यान त्यो टेपी लावन दवरपाच्यो आनी वयल्यान तुका जाय तशे तें मळब आनी कावळें आनी सूर तें सगले काडपाचें आनी तुगे सगळीं एक बरबर कलर मिक्स करत रावपाचे मिक्स केले नंतर तुगे एकदां ड्रोयिंग जाले म्हणटगीर बारीक बारीक ती वस्तू तुगे काडपा आसा त्यो काडल्यो तेजे नंतर सारके भोंवतणी ज्यो टेपी लायल्ल्यो त्यो हळू काडपाच्यो तेजे नंतर तुगे ते सायडीच्यो कलर गेल्लो तो सगळो आपूणसोच वयता आनी तें बरेंशें सारकें एक बाॅक्सान तुगेलें पॅन्टिंग तशें उरता